हमरा गाँवमे नवयुवकसभ बहुत बेरोजगार छै पढ़ि लिखि कऽ आ तब इन्ने उन्ने उएह ताश खेलैत रहैए उएह बैट मारैत रहैए बैट बॉल खेलैत रहैए ओहिसँ तऽ काम नहि छै ओहिसँ तऽ दिक्कत होइ छै बहुत एहिसँ हमरा दिक्कत होइए गाँवके एहि दुआरे रहय दियौ जे रोजगार जे कोनो गाँवमे भऽ जयतै रहए ओहिसँ धिया पुतासभ जयतै रहए नवयुवकसभ ओहिमे नौकरी करतै रहए नौकरी बड़ अच्छा होतै रहए आ ई बैट खेललासँ छै ओहिसँ कोइ गुजारा नहि छै जायवला आ सरकार जे कोइ तरहके जँ अथी कऽ देथिन रहए तऽ अइसन धिया पुताकेँ अथी रोजगार लागि जयतै रहए कोनो कम्पनिए बढ़ि जयतै रहए किछु हेतै रहए ओहिसँ ठीक रहतै रहए धिया पुता छलै तऽ नीक ढङ्गसँ ओकर नित निर्बाह जयतै आ पढ़ि लिखि कऽ पढ़ाइओमे हम खर्चा कयलहुँ हँ आ ताहुपर भी हमर लड़का किछु नहि कऽ पबैए आब नहि ओकरा खेतिए करयके इच्छा होइ छै आ ने ओ पढ़ैएमे पढ़ि कऽ तऽ आब ओ अथी भऽ गेल हँ आब नहि कोनो काम कऽ पबैए आ भरे दिन उएह बैट रहय दियौ खेलने घुरैए क्रिकेटमे जाइए तऽ खेलने घुरैए दिन राति नहि तऽ उएह ताशबाजी खेललक भऽ गेल ओहो खर्चा नाहकमे हमरा लागल ओहिसँ तऽ हमरा किछु उपलब्ध नहि भेल आ नहि घरके काम करैए आ नहि ओ पढ़लक ताहिसँ ओकरा कोनो अथी भेल एहि दुआरे इएह कहब जे कोइ ढङ्गके गतियान होय तऽ कोनो कम्पनिए भऽ जाय ओहिसँ रोजगार भऽ जेतै बच्चासभकेँ जे बच्चासभकेँ ओना ओहिमे मिलल जुलल रहतै जे ओकर काम रोजगार चलैत रहतै कोनो तऽ पैदा होतै तऽ ओहिसँ काम चलतै एहि दुआरे चाही जेकि बेरोजगारीके रोजगार कोइ ढङ्गसँ भऽ जाय ओहिमे खूब सुविधा नहि ई भेलै बेरोजगार तखन दिक्कत छै बच्चा लोकनिकेँ बड़ छै एकरा हमसभ तऽ कहुना कऽ के निबहि गयलहुँ आब रहय दियौ बासठिके एज भऽ गेल लेकिन बच्चासभके रहय दियौ बड्ड दिक्कत भऽ रहलै पढ़ाइपर एतएक खर्चा कयलाके बाद भी आब बच्चासभ नहि सुधरि सुधरि पबै छै हरदम बैट खेलय लेल चलि जाइए रहय दियौ कहै छियै तबपर भी एहि दुआरे सरकारकेँ किछु करबयके चाही जे सरकार किछु अथी करथिन जे बच्चासभकेँ कहुना ओहिमे रोजगार लागि जाय जे बच्चा अपन काम धन्धा करतै आ अपन रहतै ठीक